हा अगरि मूं सां केर सलाह वठे थो त मां हुनखे सलाह ज़रूरु ॾींदसि कि ड्रॉइंग जो अगरि हुनखे शौक़ु आहे त भले हू करे ड्रॉइंग हिकु सुठी हॉबी बि आहे हुन में घणेई स्कोप बि आहे और यूट्यूब ॾिसी करे सिखे बाक़ी जेके शौक़ु आहे कुझु हुनखे क़ुदिरती गुण बि हूंदा आहिनि पंहिंजे पाण सां कलर कॉंबीनेशन वग़ैरह ठाहिण अॼु ऑनलाइन क्लासिस अॼुकल्ह ख़बर थी पेईजी वञनि करे शुरू करे हिन में घणेई कमाए जीअं बाटिक पेंटिंग थी वेई ऑयल पेंटिंग थी वेई बेडशीट पेंट करण छऊं पेंट करण घणेई माण्हू त अॼुकल्ह पंहिंजी घर जी दीवारनि खे बि सुठो सुठो वॾो वॾो पेंट कंदा आहिनि पर हा शौक़ु जे मथां अगरि करण थो चाहे त ही हिकिड़ो सुठी हॉबी आहे और हिन में कुझु अॻियां केरियर बि थो थी सघे